जी न्यूज़ पेपर में छोटे छोटे कॉलम में तो कृषि के बारे में तो मतलब आना ही चहिए छोटे छोटे कॉलम में अब आता भी है जैसे वह कोई भी बीज वग़ैरह है तो इसमें क्या कितनी खाद डालनी है कितना क्या कौन सी मतलब दवा ऐसी डालें कि कीटनाशक मतलब कीड़े वग़ैरह न लगें और किसानों को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिले फिर कितना कौन से कितने बीज में कितनी खाद डालना है क्या कैसे मिट्टी वग़ैरह कितना क्या कैसी रहनी चाहिए मिट्टी और कैसे खेतों में क्या कितनी खाद डालनी है यह सब और न्यूज़ में जैसे न्यूज़ टी वी में और फिर न्यूज पेपर में यह सब तो हमेशा आते ही रहते हैं तो यह सब आना ही चाहिए और जैसे मतलब वह किसान लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि कितना जैसे अब धान की खेती कर रहे हैं तो धान की खेती में कितना खाद डालना है और यह कितने कितने टाइम मतलब कितने टाइम बाद खाद डालना है और कितना टाइम उनको पानी देना है कितने कितने दिन में यह सब उनको ज़ानकारी मिलती रहेगी तो उन्हों उनको भी मतलब जानकारी होगी और फिर उनको फ़ायदा वग़ैरह भी अच्छे से होगा वरना मतलब जैसे किसी को पता नहीं रहता है तो उनका नुकसान हो जाता है तो वह लोग ज़्यादा जैसे खाद वग़ैरह डाल देते हैं मतलब वह धान की खेती जैसे गेहूँ की खेती हो गई मक्का की खेती तो यह सब खेती जैसे उनका खराब हो जाता है जल जाता है तो यह सब तो उनको जानकारी होनी ही चाहिए और न्यूज़ पेपर में तो छोटे छोटे कॉलम में कृषि के बारे में तो बताना ही चाहिए और मतलब अब छोटे छोटे कालम में आता भी है यह सब तो यह सब होने चाहिए